थोरसि लथा सुनायनि फारिखान्थि थोरसि लथाफोरखौ गिबियाव दैजों सुस्रा ग्रोजोबनांगौ मानोना बेवहाय जाखोनदा गोबां लेथ्राफोर बेसादा सिथाबनानै थायो गिबियाव दैजों गासिखौबो साफा सुनानै होनांगौ बेनि उनाव जायफोर थोरसि लथाफोराव गोबां बिबांनि थाव एबा मेजेम हारिनि बेसादफ्रा सिथाबनानै थादों बेखौ हाथ'फ्लाजों हुयोब्ला थाबनो बे रिमोननाय थाव एबा मेजेमा खारग्रोयो हाथ'फ्लाजों फुखांनायनि उनाव बेखौ दैजों सुस्रानांगौ हाथ'फ्लाजों सुखांनायनि उनाव बेदरफोरनि मेजेमफोरब्ला एबा नानि मेजेमफोरब्ला बेवहाय गोबां मोनामनायफोर थायो बेनिखायनो नैथियाव साफुन एबा लिकुइद बाहायनांगौ साफुन जेरै भिम आरो गोबां दंबावो लिकुइद आवबो जों भिम नि मोनो राममदेबनिबो साबोन मोनो लिकुइद बो मोनो साफुनजों थोरसिफोरखौ सुयोब्ला बेयाव थानाय माखासे बेकटेरिया फोरा खारो आरो बेनि मोनामनायफोराबो खारो साफुन हुखांनायनि उनावहाय दैजों मोजाङै सुस्रानांगौ दैजों सुस्राखांनायनि उनावहाय बेखौ मोजाङै हुनांगौ आखायजोंनो आखायजों हुयोब्ला बेयाव सिथाबनाय माखासे साफुन एबा लिकुइद फोरा खारो आखायजों हुखांनायनि उनाव मोजाङै दैजों हुफिननांगौ बेनि उनावहाय हिस्रि गाज्रि लानानै बे थोरसिखौ फारि फारि गंफा गंफा हुगारफिननांगौ हुगारखांजोबनायनि उनाव थोरसि लथाफोरखौ गोरानै थोरसि लथा दोनग्रा किटसेन रुम आव दोननांगौ थोरसि लथायाव जुदि दैफोर सिथाबनानै थायोब्ला बियो लासैनो माराम खानो हागौ बेनिखायनो मोजाङै फुगारनानै थोरसि लथा दोनग्रायाव दोननांगौ